ہندوستان کی زبانیں ہندی ہے اور ہندی ہر جگہ بولا جاتا ہے جہاں دوسرے اسٹیٹ میں ساؤتھ ہو گیا نارتھ ایسٹ ہو گیا ان جگہوں پہ دوسری بھاشا بولی جاتی ہے وہاں پہ بولنے کے لیے لوگ باگ زیادہ تر انگلش کا استعمال کرتے ہیں اور ادر اسٹیٹ میں بھی انگلش کا استعمال کرتے ہیں پنجاب گجرات راجستھان یہاں ہندی ہندی چل جاتی ہے اور جنہیں نہیں آتی وہ پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہندی میں بھی بات کر لیتے ہیں اورہندی اتنی سرل بھاشا ہے کہ ہر کسی کو آ جاتی ہے اور وہ سیکھ لیتا ہے ہندوستان کی ماتر بھاشا ہندی ہے اور یہ بہت پاپولر ہے ہر جگہ یہ بولی جاتی ہے اور سنی بھی جاتی ہے